बाइकिंग के दुनियामे जब हम नया नया बाइक सीखलहुॅं हन तऽ हमरा बाइक चलबैक बड़ा मोन करैत रहैया जे कोना की कोनो लौंग रूट पर बड़ा रूट पर जैतिए ने तऽ भरि मोन गाड़ी चलेबतियै ई गली कूचीमे चलाबै छियै तऽ अच्छा कमे चलाबै छियै मन नहि भरै यऽ जँ हमरा हाइवे आर पर जाय के मौक़ा मिलै छै तऽ ओहि पर गाड़ी चलाबय मे बड़े आनंद आबै यऽ ओहि पर जे छै निफ़िकिर भए कए अपन सुरक्षा के साथ हेलमेट पहिन के जे छै चलाबैत रहै छी गाड़ी मे चारि दै छियै एक्सीलेटर मोचारि दय छी गाड़ी सत्तर अस्सी मे चलैत रहै यऽ अस्सी से पार होइ यऽ तऽ कनि मनी डरो होइ यऽ फेर सोचलहुॅं जे छै से हेलमेट तेलमेट लगेने रहै छियै तऽ ओकर लेल जे छै थोड़ा हमरा जे छै से डर कम रहै यऽ त हाइवे पर चलबैमे बड़ा आनंद आबै यऽ निफ़िकिर भए कऽ नीडर भए कऽ गाड़ी ओहि पर चलाबैत रहै छी ओहि पर आओर सब गाड़ी जाइत रहै छै चलैत रहै छै तरह तरह के बड़ा बड़ा गाड़ी सब चलै यऽ लेकिन कोनो दिक्कत के बात नहि छै सब अपन अपन रूट मे रास्ता सॅं चलैया तऽ हमरा कोनो परेशानी नहि यऽ लेकिन ओहि पर जे छै चलबय मे बड़ी आनंद आबैया लोको सब जे जाइया तऽ ओकरो जायके आराम सॅं चलेलक ओकर जगह छै ओहि जगह पर रूकि जाइया तबे जे छै ओ पास होइया ओना ख़तरा के कोनो डर नहि छै जेना गली कूचीमे आदमी भूल सॅं एनौ सॅं निकलि जाइया भूल सॅं ओनौ सॅं निकलि जाइया तऽ डर होइत रहैया की कहीं एक्सीडेण्ट भए जेतै घटना घटि जेतै तऽ दुनू आदमीके जे छै क्षति होतै लेकिन हाइवे पर कतौ हम गंतव्य दिवस पर जाइ छी लम्बा रूट पर जाइ छी तऽ ओतऽ के बड़ा ख़ुशी महसूस होइया जे एहि पर कोनो डरक बात नहि छै अच्छा लगैया